हाँ बिल्कुल यह बात सत्य है कि पर्यटकों के साथ बातचीत करने से हमारे ज्ञान में बढ़ोत्री होती है क्योंकि पर्यटक जो है देश के विभिन्न कोनों और शहरों से आए हुए होते हैं और जब वह आते हैं तो उनके साथ बातचीत करने से वहाँ की भाषा विशेष का हमें थोड़ा सा ज्ञान होता है उनके रहने के तौर तरीक़े के बारे में हम जान सकते हैं उनकी संस्कृति उनका पहनावा वो किस तरह से बात करते हैं चलते हैं समझते हैं और किस तरह से वह लोगों से इंटरेक्ट होते हैं निश्चित ही उन सब चीज़ों को देख कर हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है उनके स्थान विशेष की कुछ बातें अगर हमें चर्चा के दौरान पता चल जाती है और हमारी स्थान की जीवन शैली और हमारे यहाँ की सभ्यताएँ उनको पता चल जाती हैं इस प्रकार हम एक दूसरे को बहुत भली भाँति जान जाते हैं और इस तरह से हमारा इंटरेक्सन होता है तो हम काफ़ी हद तक संस्कृति से जुड़ाव महसूस करते हैं और बिल्कुल निश्चित ही हम कुछ ना कुछ ज्ञान की चीज़ें उन से सीख सकते हैं और सीखने को मिलती हैं